अपनी दौड़ की तैयारी करते समय सबसे पहली बात तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले कपड़ा एक कपड़े का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कपड़ा दौड़ का कपड़ा कुछ दूसरे टाइप का आता है हाफ हाफ जैसे जंघी पहनिए उसके बाद हाफ टाइप में लंगोट होती या जाँघिया उस टाइप में आता है दौड़ के लिए उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस चीज़ को पहनिए और उसके बाद फिल्ड मैदान में आइए मैदान में आने के बाद आप दौड़ लगाइए जितना दौड़ना है चाहे आप सोलह सौ मीटर दौड़े चाहे जितना दौड़ना है चाहे दो या चार या पाँच किलोमीटर पर डे द दौड़ना तो स सेहत के लिए बहुत सी बहुत सारी लाभ लाभदायक चीज़ है जैसे पसीना निकलता पसीना में सब बहुत सारी गंदगी निकलती है और उसके बाद दौड़ने के बाद जो है इंसान को सबसे पहली बात घर जाने के साथ जो है डाईजेस्ट लेना चहिए ऐसा नहीं है कि गए घर बस जो मिला वह खा लिए उससे जो है शरीर सेहत मेरी अच्छी रहेगी उससे सेहत अच्छी नहीं रहती है इंसान का वह दौड़ नहीं पाएगा शरीर को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले आपको ह डिहाइड्रेशन का आपको जो है शिकार हो जाइएगा नहीं खाइएगा पीजिएगा तो इसीलिए खाने पीने का खाने पीने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जैसे केला हो गया आप दौड़ करके आए केला खाइए चना खाइए और चेरी चीज़ बहुत सारी अख़रोट खाइए काजू खाइए किशमिश खाइए दूध पीजिए प्रोटीन लीजिए भरपूर मात्रा में अपने शरीर को जितना ज़्यादा जितना प्रोटीन दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका शरीर स्टेबलिस्ट रहेगा और दौड़ पाइएगा और दौड़ने के बाद जो आपको बहुत सारा दौड़ने से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है शरीर को लेकिन दौड़ने के बाद भी जो है इन्सान घर में जाता है सिर्फ खाता है चावल खा लेगा रोटी खा लेगा उससे छोड़ो उससे नहीं होता है दौड़ करके आइए दूध पीजिए प्रोटीन का भरपूर मात्रा में शरीर में वो प्रो प्रयोग किया कीजिए जिससे जो है बहुत सारा फायदा होता है और फायदा होने के साथ साथ जो है आप सब पढ़ते लेकिन दौड़ को ऐसा नहीं कि आज दौड़ लिए कल जा करके दौड़ को ब्रेक कर देना है नहीं आज दौड़े कल फिर दौड़िए प्रत्येक दिन दौड़ कीजिए दौड़ ऐसी चीज़ नहीं है कि आज किए सात दिन छोड़ दिए फिर जा करके किए तो यह भी चीज़ इन्सान को भी नहीं करना चाहिए दौड़ने के लिए आदमी को दौड़ने के लिए कोई भी दौड़ सकता है लेकिन सब दिन जो दौड़ आया है अ जो आज फस्ट बार दौड़ने आएगा उसमें और उसमें बहुत का फर्क हो जाता है क्योंकि एक्स्पीरिएंस सबसे बड़ी चीज़ होती है और खाने पीने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा को भरपूर मात्रा में अपने शरीर में लेना चाहिए इन्सान को यही सबसे बड़ी बात होती है इसलिए दौड़ दौड़ दौड़ लेने से नहीं होता है दौड़ के साथ साथ आपको भरपूर मात्रा में शरीर को प्रो प्रोटीन भी चाहिए और प्रोटीन भी लेना है और सब कुछ करना है पानी जितना हो सके उतना पीजिए और चाहे गर्मी रहे चाहे जितनी ठंडा रहे चाहे बरसात रहे लेकिन दौड़ को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को